السلام علیکم جی کیا یہ یونین کونسل کا نمبر ہے جی میں نا میں طلعت بات کر رہی ہوں مجھے اپنے بچے کے اسکول کے داخلے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کی ضرورت ہے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جی بہتر کیا آپ ما مہربانی فرما کر مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی دستاویزات ساتھ لے کر جانا ضروری ہے جی بہت شکریہ کیا مجھے آپ آ کر کوئی فام بھرنا ہوگا کیا فیس بھی ہوتی ہے اس کی جی ہاں ایک فام آفس میں بھرنا ہوگا یا میں آپ ان آنلائن ہی ممکن ہے معمولی فیس ہوتی ہے تقریباً سو سے تین سو روپے تک بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا کیا میں کل صبح آ کر یہ عمل مکمل کر سکتی ہوں بہت شکریہ جی اللہ حافظ